शीत कडी भाजी रोस गोडशें सार गुलाब जामून दाळ साकर भात तळसोळी रोस खतखतें मणगणें भाजी सामोसा वडा लोणचें मस्का भाजी भेंड्याची भाजी तांबडी भाजी गो हें किदें मुळ्याची मुळ्याची भाजी मेथेची भाजी वालपापडी आनी सगळी धवी भाजी कुड्डिकेची भाजी ताळखुळ्याची भाजी भाजलेली केळी तोपा तोपा भाकरी तळसोळी शिरो कोण्या शिरो कोण्याचो शिरो पणसाची भाकरी साठा पणसाची आंब्याचे घोटांचे सासाव सार पुलाव खारे खीर खतखते रोस गोडशे कडवण किस्मळ भाजलेले नुस्तें शाकोती मठन चिकन ताळखुळ्याची भाजी आनी मोस्काची भाजी आनी हे

सुंगटांची कडी बांगड्यांची कडी तामसू तामसो थामसो आनी यें खीर भाज्यो सगळे